अ हेल' औ नोंगौ सोरमोनलाय नोंग' मानोबा नाम्बारखौ महा मोनखोथाय औ नोंगौ आं उदालगुरिनिनो मा मा हेल्प नांगौ

नों बेनिफ्राय नों बै गुवाहाटिनिफ्राय नों बेयाव डाइरेक्ट मोनगोन नों माबायाव बे उदालगुरियाव फैनाय ट्रेन मोनसे मोनगोन नोङो नों बेयाव बेयाव फैनांगोन आरो नोङो ओजोंहाय सातथानि सातथायाव एगारोदां सातथानिफ्राय बिथिं ओरै आठथा साराय आठथाफोराव सफैयो उदालगुरियाव

नों नों फैनानै महाबाफोर थाफैनोबो हागोन स्टेसनाव फैनानै एफोरबायदि मोननांगौ नों फैब्लाथाय बेयावहाय माबायाव स्टेसनाव सोंब्ला मोनगोन नोङो बार'थायाव फैनाय मोनसे दङ बेथिं गारै ए टिकेट भाराया आगोलावलाय एसे खममोन दायोसो बेसां जाखोथाय सेभेनटि फाइभफोर जादोंदां दा एसे औ

माबानिफ्राय ए गुवाहाटिनिफ्राय माबानिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय बोदो टाउनथिं खाथि बारा गोजान नङा खाथिसो टाउन औ टाउन खाथि ओमफ्राय आं सिनाय मोनगोन मोनगोन मोनगोन मोनगोन मानसिखौसो सिनायाख्सै आं औ गोजानखादा न'आ नंगौ नामा अ एसे गाहाय इसे गाहाय दङदा मानसिया ए सिनायबाय अ दे होमब्ला बिदिब्ला जाबाय दे नों औ जागोन दे औ फन खालामब्लानो जाबाय दे होमब्ला